جی ہاں میں اپنے کام کاج کے علاوہ جیسا کہ میں جاب کرتا ہوں اس کے علاوہ بھی میری کچھ مشاغل ہیں جیسے کہ دلچسپی والی بات تو یہ ہے کہ میں ایک ٹیلر ہوں اور جیسا کہ لوگ میرے ہنر کو پسند کرتے ہیں تو میں ان لوگوں کے کپڑے بنا کر دیا کرتا ہوں جیسے میرے یار دوست ہوئے میرے رشتے دار ہوئے کچھ جی ہاں اس سے کچھ پیسے بھی آ جاتے ہیں اور کچھ اخراجات بھی پورے ہو جاتے ہیں